में जियां रौह्न्नी रियासी डिस्ट्रिक च मतलब मेरे आसपास बड़ी जगह् ऐ मतलब जेह्ड़ा मतलब इतेहास बड़ा शैल ऐ जियां अस आक्खी सकदे साढ़े रियासी भीमगढ़ फोर्ट ऐ जेह्ड़ा राजा भीम ने बनाया हा टु सी इस टाइम पीरियड च जेह्ड़ा साढ़ा मूरती बनी दी जरनल जोरावर सिंह साढ़ा जरनल जम्मू कश्मीर दा अपना इयां बड़ियां इतेहासक जगह हैन न जियां बहू फोर्ट होई गेआ साढ़े जम्मू च ओह्दा अपना अलग सिग्निफिकेंस ऐ हरी सिंह दा पैलेस होई गेआ गोल मैह्ल होई गेआ गुलाब सिंह दा जम्बू लोचन दा बक्खरा मैह्ल ऐ ते बहू लोचन दोनो भ्राऽ हे बहूलोचन आह्ला बागे ए बहू आह्ला जेह्ड़ा किला ऐ ओह् होई गेआ ते कन्नै मंदर ते साढ़े मतलब बड़ा इतेहास ऐ मतलब जम्मू कश्मीर मन्ने दा मंदर जियां होई गेआ अमरनाथ होई गेआ शिवखोड़ी होई गेआ जित्थै मतलब शिवजी भगवान ने आपें आइयै तपस्या कीती ही इन्ने म्हीने माता बैश्णो देवी होई जित्थै गर्भजून दी गुफा बी ऐ जित्थै मां नौ म्हीने रेही ही राक्षस कोला छिप्पियै बच्ची दा अवतार लेइयै होर जियां बड़ी हारी ओह् बी होई मान्युमैंटस म्यूजियम शियूजियम जियां गोल मैह्ल दा म्यूजियम होई गेआ साढ़े जम्मू मुबारख मंड़ी दा होर बी बड़ी जगह् न जित्थै मतलब लोक घूमी फिरी सकदे दुएं बी दस्सनी चाहिदी अपनी कल्चर आह्ली चीजां ते उ'नेंगी दस्सना चाहिदा साढ़ी डोगरी डायनेस्टी कितनी बड्डी डायनेस्टी ही राजपूत रूल सारा किश बाकी असें बी प्राउड फील करना चाहिदा अस जित्थै रौह्न्ने असें ओह्दी हिस्टरी नी पता ते बाकी जगह् दी हिस्टरी जान्नियै केह् करना पता होना चाहिदी एह् एह् चीजां जेह्ड़ी लोकें मतलब अट्रैकट करदियां कि इत्थै आओ ते इत्थै इक बारी घूमो ते दिक्खो केह् जगह् ऐ जन्नत थ्होई जंदी